جی السلام علیکم جی السلام علیکم جی بڑھیا الحمد اللہ بتائیے جی جی بڑھیا آپ بتائیے بولیے سر پرنسپل سر بولیے کہنا ہے جی بڑھیا چل رہی ہے جی بڑھیا چل رہی ہے جی سب بڑھیا ہے ماشا اللہ جی بڑھیا سب ٹائم پہ آ رہے ہیں ماشا اللہ الحمد اللہ سب اللہ کا فضل ہے جی سب بچے محنت کر رہے ہیں جی جان سے محنت کر رہے ہیں

پورا ہونے جا رہا ہے جی ہر صبح ہر جمعرات کو ٹیسٹ ہوتا ہے جی جائز جائزہ لیا ہے جی جی

جی اور بولیے کیا کرنا ہے جی سہی کرا دیا جی جی سب بڑھیا جی ٹھیک ہے انشا اللہ ضرور بتائیں گے